हमारे क्षेत्र में हिंदी बोली बोली जाती है और लोकल भाषा में देखा जाए तो इसको क्षेत्र के अनुसार उपयोग किया जाता है जैसे हमारे क्षेत्र में महाराष्ट्र हो गए तो महाराष्ट्री तरीके से गुजराती हैं तो गुजरात तरीके से हमारे मध्य प्रदेश के निवासी जैसे हमारे डिस्ट्रिक्स हैं जिला जैसे बालाघाट जिला में थोड़ी अलग प्रकार की हिंदी उपयोग होती है बैतूल जिले में अलग प्रकार की जैसे अलग अलग जो जिला हैं अपनी देश हैं इनमें हिंदी का उपयोग तो किया जाता है लेकिन जो हिंदी भाषा है उसको अलग अलग तरीके से ये लोग अपने जो वातावरण है अपने उसके अनुसार से इस भाषा का उपयोग करते हैं और अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं हम जैसे कभी दूसरी जगह में चले गए और सुनते हैं वह हिंदी भाषा हमको समझ में तो आ जाती है कि हाँ हिंदी बोल रहा है लेकिन हमको उस तरीके से उनके जैसे हमको बोलने में थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है उनके टाइप हम थोड़ा शुद्ध तो नहीं बोल पाते हैं लेकिन हम समझ तो जाते हैं